जीअं त असांखे यादि आहे त असां नंढे हूंदे जेके रांदियूं खेॾियूं आहिनि उहे अॼुकल्ह जा ॿार न खेॾंदा ऐं न ई हुननि खे ख़बरु आहे जीअं त भिति भिताणी खो खो नूरी टपा इटी ॾकर चोर पुलिस राजा राणी चोर सिपाही नदी किन पार लूड्यो कैरम नया वापारु ठिकड़ीअ रांदि ऐं सट कुट इन में लिकछिप ॾाढी मज़ेदारु रांदि हूंदी हुई जंहिंमें हिकु माण्हू ढाई ॾींदो हुओ ऐं ॿिया लिकी पवंदा हुआ उन में ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ पर अॼुकल्ह जे ॿारनि खे ही रांदियूं ख़बरु ई कान आहिनि न ही हुननि खे इहे ॻाल्हियूं कंहिं ॿुधाइयूं आहिनि अॼुकल्ह ॿारनि खे मोबाइल में रांदियूं खेॾी रहिया आहिनि इन में ॿारनि जो ॾाढे अख़िन जो नुक़सान थो थे जंहिं करे सुस्तु थी विया आहिनि अॻलियूं रांदियूं खेॾण जे करे चुस्तु ऐं हूंदा हुआसीं ऐं वर्जिश बि थींदी हुई